پہلے ہم لوگ خط لِکھ کر بھیجتے تھے تو دوسرے سے پتا چلتا تھا کہ کیا حال ہے پھر وہ جواب دیتے تھے خط لِکھ کر اب ہماری ٹیکنالوجی اتنی آگے پہنچ گئی ہے کہ ایک کال کرو ساری اِن سے بات چیت ہو جاتی ہے چاہے سعودی عرب ہوں یا کسی بھی اسٹیٹ میں ہوں کسی بھی مُلک میں بہت آرام سے اُن سے بات ہو جاتی ہے ٹیکنالوجی ہمارے لئے بہت اہم ہے